हेलो नमस्कार सर हमरा पिताजीके ऑनलाइन केना पैन कार्ड पैन कार्डमे नाम गलत छनि ताहि दुआरे हम अपन पिताजीके नाम सही कराबऽ चाहै छी तऽ कृपया प्रयास करू जे हम हमर ई पिताजी पर चन्द्र यादव हुनकर नाम छै जेकरा अहाँ चन्दन यादव कऽ देने छियै तऽ चन्द्र चन्दनके चन्द्र करयके कष्ट करू हँ जी हुनकर हम आधार कार्ड भेज रहल छी अहाँके जी उनचास चौबीस सत्ते बाइस आठ सए चालीस हुनकर आधार नम्बर छनि यू पी आइ पर कष्ट करियौ जी ठीक धन्यवाद सर